گوتم بدھ نگر ضلع میں بہت سارے قابل ذکر مقامات ہیں اور اسی طرح سے تاریخی مقامات ہیں جو ہمارے گوتم بدھ نگر ضلع میں بہت مشہور ہیں یہاں پر جو ہیں بہت سارے مندر ہیں ہنومان مندر جیسے کہ اور لوگ ایسی جگہ پر جانے میں بہت ایکسائٹیڈ یعنی بہت فخر محسوس کرتے ہیں فارغ اور رات گزارنے کے لیے لوگ سٹی پارک اور اسی طریقے سے لوجک سٹی سنٹر مال اس طریقوں کی جگہ پر جانا پسند کرتے ہیں اور اسی طریقوں سے لوگ ان جگہوں پر اپنا ٹائم اسپینڈ کر تے ہیں جس میں بہت مزہ آتا ہے